अपन गाँवके स्थिति जेना मुख्य रूपसे फसल के चक्राकार रूपसे उपजायल जाइत छै जाहिमे विभिन्न फसलके लेल विभिन्न समयमे विभिन्न रूपसे सिंचाइके व्यवस्था के भी जरूरत पड़ैत छै जेनाकि एतऽ सिचाइके लेल बहुत किल्लत भऽ जाइत छै समय पर हँ ओना बृष्टि नऽ बृष्टिके कारण लोग पम्पिङ्ग सेट वगैर जेभी अपन खेतीके उपजाबऽके लेल रास्ता अपनाबैत छथि किछु किछु इलाकामे तऽ ओ नहर से सिचाइ कयल जाइत छै सिचाइके लेल किसान ललाइत रहैत छथि किछु जगह पर एखन बिजलीके सुविधा रहऽ के कारणे अब जगह जगह पर स्टेट बोर्डिङ्ग की भी व्यवस्था कयल गेल अइ आओर वैसे समय समय पर पानि दऽ कऽ फसल उपजायल जाइत छै किछु जगह पर तऽ बहुत लम्बे लम्बे दूरी तय कराकऽ पम्पिङ्ग सेट से सिचाइ लेल जाइत छै लेकिन अइ अ सुविधाके देखैतमे यदि कोइ आओर अलग ढङ्गके किसानके सिन्सी सिंचाइके लेल यदि कोइ सरकार से पहल कयल जाय आओर हुनकर खेतीमे यदि सहयोग कयल जाय तऽ किसान आओर रूपसे एतऽ अपन जीवकोपार्जनमे सुदृढ़ भऽ सकैत छथि फसल के रूपमे एतऽ रू मुख्य रूपसे धान लगायल जाइत छै एहि धानके फसल उगाबऽ के लेल बहुत पानिके जरूरत पड़ैत छै जेकि सम्भव पम्पिङ्ग सेट से भऽ नहि सकैत छै यदि एकरा व्यवस्था सरकारके तरफ से कोइ ढङ्गके नहर से यदि नदीके जोड़ि देल जाय तऽ कोनो एहन इलाका बञ्चित नहि भऽ सकैया आओर खुशहाल किसान भऽ सकैया एकरा लेल हम अथक प्रयासके लेल आरजू विनती करै छिअनि कि जे एतऽ कष्टमे पड़ल किसानके यदि कोइ अच्छा ढङ्गके सिचाइके व्यवस्था कयल जाइ तऽ हमर गाँवमे एक अलग ढङ्गके परिवर्तन भऽ सकैया अब जादातर किसान तऽ खेतीए पर अपन सारा जीवन समर्पित कऽ दय छथि दोसर तऽ रास्तो नहि छै दोसर रास्ताके लेल ओ कतऽ जाइ की करी तऽ सिचाइके तऽ भरपूर व्यवस्था चाहबे टा करी यदि सिचाइ हुनका नहि हेतनि तऽ ओतेक मेहनत से कयल फसल समय पर बरबाद भऽ सकैत छथि